हून जि'यां की असें अपने घर बक्करियां ते मंजां रखी दियां होन्दियां न इ'न्दा अस इ'नें गी बेचने बी होने आं अ जि'यां की अस बक्करियां रखी दियां न ते बक्करियां अस कु'त्थें कु'त्थें बेचने होने आं एह् में तुसें हून सनाऽ दा बक्करी कि जि'यां अस रखी दियां होन्दियां साढ़े देवते होंदे न जेह्ड़े प्हाड़े च प्हाड़े च छुड़ियै घर बी केईं लोकें बनाये दे होंदे न अअअ अस मेल लगदी ऐ उं'दी जां कोई सुक्खना दित्ती दियां होन्दियां न ते ओह् बक्करे जां बक्करियां छिल्लियां अस उ'त्थें लाने होने आं जां अपनी सुक्खन पूरी करने आस्तै दिन्ने होने आं अअअ साढ़े केईं सारे देवते प्हाड़ें च बस्सने होने आं अस उ'त्थें जाइयै दूर दूर जाइयै बक्करियां लेइयै उ'त्थें जाइयै दिन्ने होने आं होर केईं ते अस गुज्जर होइये बक्करबाल होइये उ'नें ई बी बक्करियां दिन्ने होने आं क्योंकि ओह् अस उं'दे कोलू बी लेई लैने होने आं जेल्लै असें ई जरूरत होऐ जेल्लै असें ई जरूरत होऐ अस उ'नें गी देई बी औने आं ते अस उं'दे इ'यां अस बक्करिये दे बकरियां मु'ल्ल पाने होने आं ते मंजां होइयां ते मंजां अस रखने होने आं ते अस जादातर थोह्डे़ चिर गै रखने होने आं केईं ते शौकी तौर रखदे केईं दुद्ध ताहीं ते जेल्लै मंजां दुद्ध देना घट्ट करी दियां ते अद्धे लोक केह् करदे गुज्जरें दी मंजां देई उड़दे न ते ओह् गुज्जर ममम बड़ी ध्यान कन्नै उ'नें ई पालदे ते फिर उं'दा लैन देन करदे जे अअअ जि'यां की हून साढ़े कोल जादा बक्करियां होई गेइयां जादा जां मंजां होई गेइयां अस केह् करने होने जां ते अस बेची ओड़ने होने ते जां ते अस मंजां जां कट्टु बच्छु जिसी आखदे न अस इ'यां दिन्ने होने रिश्तेदारें गी कि तुस लेई जाओ इ'यां जादातर अस बेची गै लैने होने शैल मु'ल्ल होवै ते अस तां बेचने होने केईं बारी बेचने पौंदे कि जादा होई गेदे न होंदे हून अस बेची ओड़ने हा ते बा मु'ल्ल मल होई जन्दा ठीक ते हून जेल्लै जादै उं'दी अअअ